जोङो दैखौ लोंजाग्रा खालामनो थाखाय फिल्टार खालामनाय जायो गोदो गोदायनि समाव दैखौ लोंनो थाखाय फिल्टार खालामनाय जायामोन मानोना गोदोनि मानसिफोरा दैखर आरो निजोरा दै खौ खुरनानै दैखौ लोंनाय जायोमोन बेबायदिनो दानि जुगाव गोबां मानसिफोरा गामियारिफोरा दमखल खुरबाय दमखल खुरनानै दैखौहाय बाजाराव बायनानै मोननाय फिल्टारजोंनो फिल्टार खालामनानै लोंजाग्रा दै खालामनाय जायो आरो गोबां मानसिफोरा माखासे सुबुं फोरा गामियारि ओनसोलफोराव थाग्रा मानसिफोरा दमखलनिफ्राय दैखौ सेरनानै लाबोनानै मोनसे आइजेंआव दैखौहाय दोनो आरो बेनियाव अन्थाइ बाला सेरेबफोरखौ होनानै दैखौ फिल्टार खालामनानैबो लोंनाय जायो नाथाय दा आजि खालि गोबां बाजारावनो फिल्टारफोरखौ मोनो बिनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरा फिल्टारखौ बायनानै दैखौ लोंजाग्रा फिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो आरो दमखलफोराव मिसिन बाहायनानै मिसिन सालु खालामनानै दैफोरखौ गहोयो बेनिफ्रायनो सिदायैनो जोङो लोंजाग्रा दै खालामनानै लोंनाय जायो बिदिनो गोबां मानसिफोरा बांसिनानो फिल्टारफोरखौ बाहायनाय जाया एबा जायो मानोना गोबां गामियारि सुबुंफोरा फिल्टारफोरखौ बाहायनाय जाया आरो टावन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा फिल्टारफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जायो मानोना टावन सहर एरिया जायगा फोराव दैफोरा गोबां आइरननि एबा लेथ्राफोर थानायखाय बिसोरो फिल्टार खालामनानै लोंनो गोनां जायो आरो बिदिनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा एसेबांमानि लेथ्रा जायगा नङैखाय दैफोरखौ बांसिनानो फिल्टार खालामा लासे दायरेकयै दमखलाव मिसिन लागायनानै मिसिननिफ्राय दायरेक गनाय दैखौनो लोंजाग्रा दै हिसाबै बाहायनाय जायो बेखौनो लोङो बेखौनो बाहायो बेबायदिनो जोङो दैखौ बाहायनाय जायो आरो दानि समाव बांसिन सुबुंफोरानो न'निफ्राय मोन्नाय राहाफोरजों दै फिल्टार बानायनाय एबा गुबुन हाबायाव मावनो बाहायनाय दैफोरखौ फिल्टार खालामनाय जाला मानोना गासिबो बुस्थुखौनो बाजाराव बायबानो मोनो बिनि थाखायनो जोङो फिल्टारखौ बाजाराव बायनानै दैखौ फिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो